میرے خیال میں اردو زبان کا موازنہ ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی سے کیا جاتا ہے کیونکہ بطور شہری مجھے ساری زبانیں ہندوستان کی بہت زیادہ پسند ہیں خاص طور پر اردو زبان سے تو مجھے بہت ہی زیادہ محبت ہے لیکن ان سب کے باوجود ہم تمام لوگوں کو ہندی زبان بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی ہوتی ہے اور اس زبان میں ہم بھی باتیں کرتے ہیں اور تقریباً ہر زبان کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں ایک دوسرے کی باتیں شیئر کر سکیں ایسا کرنے سے ہمیں آپس میں دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اور اردو زبان یا پھر ہندی زبان یا کوئی بھی دیگر زبان ہو یہ سب ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں جس سے ایک دوسرے کا تعاون کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے خاص طور پر اردو زبان اور ہندی زبان کا یہ دونوں زبانیں ایسی ہیں جو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ہم آسانی کے ساتھ اس زبان کو پڑھ لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں یا بات کر لیتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ زبانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں ایک بہترین قدم اٹھا سکیں